हमरासबके संस्कृतिमे खेती बाड़ी सबसे जादा व्यवसाय मानल जाइया ओहि व्यवसाय से खेती कऽ के सब आदमी खाय लागी रख लेलक खाय लागी गहूँम धान ऊपजबैत छै धान ऊपजा धान गेहूँ ऊपजाके ओकराबाद खाइ लागी किछु रख लेलक रखलाके बाद बेच देलक बेचके किछु पैसा भी हो गेलक ओकराबाद ओहि पैसा से केओ पानके दोकान खोल लेलक केओ नून तेलके दोकान खोल लेलक केओ केओ कपड़ा लत्ताके दोकान खोलले होइत छै धीरे धीरे व्यवसायके बढ़ाए बढ़ाएके अपन केओ पशु खरीद लेलक पशुके दूध बेचके अपन व्यवसाय चलैलक ओहि से कर करके मुनाफा करै लागलक एहि चलते